اردو زبان كى تاريخ بہت وسيع ہےاور اس كا ابھرنا اور تبديل ہونا وقت كے ساتھ ہوا ہے اردو زبان كى بنيادى جڑيں لشكرى پنجابى فارسى اور عربى زبانوں ميں ہے اس كا ابھرنا وقت كے مختلف تاريخى سماجى اور سياسى تبديليوں كا نتيجہ ہے مغربى ہندوستان ميں مغولى خلافت كے دور ميں اردو كو رسمى زبان بنايا گيا تھا جو مختلف عناصر كى تأثرپذيرى كا نماياں مثال ہے اس دوران اردو نے فارسى اور تركى كے الفاظ اور معنوں كو اپنے اندر جذب كيا بعد ميں برطانوى راج كے دوران بھى انگريزى الفاظ اور اصطلاحات كا اردو ميں اثر ديكھا گيا وقت كے ساتھ اردو زبان مختلف علاقوں ميں مختلف روپ ميں بدل گئى